मिलन शर्मिला अनील सुनिता वनिता शारदा दत्तराम दिप्ती मंगल प्रेमा दुर्गा शांतादुर्गा कामाक्षी सेजल श्रेया वनिता मंगलदास मोहिनी पावलू दिप्ती कल्पना चंद्रकांत हरिचंद्र अंकनीश देविदास सुनील शामल सरिना कृष्णा गोपाळ गोपिका गोविंद रामदास बेबी कृपेश पुनम प्रणिता प्रदीप मोहन वनिता अमीत अनुश्का संदीप कांती रघुनाथ रोहिदास सुलबा स्नेहल समिक्षा मंदार मंतेश गुरूदास गोविंद प्रज्वल प्रतीक दुर्गा शांतादुर्गा रोहिणी नवदुर्गा महालसा महालक्ष्मी